जुदिअ' जों दानि मुगायाव दानि मुगायाव जों नुनो मोनोदि गासैबो सुबुंफ्रानो आबाद मावनायखौ एसे खमायलांनो हमदों बिनि जाहोना जानो हागौ माखासेया सरखारि साख्रि मावो बा फरायनायनि बिबाङा बांबाय बेजों लोगोसे मावोब्लाबो आरो आबाद मावोब्लाबो बांसिनानो गोदान खान्थि बा गोदान नेमखान्थि बायदि बाहायनानै मावनायखौ नुनो मोनो गोदोनि गोदोनि बायदि नेमखान्थि बाहायनानै आबाद मावनायखौ मोसौजों हाल एवनानै आबाद मावनायखौ जों नुनो मोना थेवबो आं बेखौनो नुनो मोनोदि गोबां सुबुंफ्रा मावनायखौ सायख'आबालासिनो आबाद मावनायनिफ्राय गोजान जानायखौ नुयो बेबायदिनो आबादखौ बांसिन गामियारि ओनसोलावसो मावनाय जायो बे गामियारि ओनसोलफोरनि माखासे सुबुंफ्राबो लेखा फरा गोरों जानानै सोरबा सोरबा साख्रि बाख्रि मावनानै सोरबाया टाउनाव थाहैयो सोरबाया बबावबा गुबुनाव साख्रि मावनानै थाहैयो जायनि थाखाय आबाद मावनो मानसि गैया जालांनायखौ नुनो मोनो बेजों लोगोसे जों आरो नायनो थाङोब्ला नख'राव जुदिअ' आबाद मावोब्लाबो आबाद मावग्रा नख'रनि सोरबाया आबाद मावनायखौ सायख'नानै लायिखौबो जों नुनो मोनो जाहोना बेबो जानो हागौ आबाद मावनायाव गोबां खर'साबो दङ बिदिनो माइ गायनाय खोथिया फुनाय हाल एवनायनिफ्राय लानानै आलि दाननायनिफ्राय लानानै गोबां खरसाबो जायो थेवबो आं सानो आबाद मावनायाव आबाद मावनायखौ जों नागारनो नाङा मानो होनबा आबाद आबाद गैयाब्ला जों गावनि जिउखौ साननो हानाया गोरलै नङा मानो होनबा जों गासैबो आबादनि सायावनो सोनारनानै थायो फ्राइ जुदि आबाद गैयाब्ला साख्रियानो माव बा माबा मोनसे जबानो माव बिनि मावनायजों बे आबादनि जिथु बा खहा बेखौ सुफुंनो हाया बिनिखायनो साख्रि मावनायजों लोगोसे आबाद मावनायखौबो समान समानै लांफानायखौ आं लुबैयो मानो होनबा बेयो जोबोद गोनांथार आरो आबादा मिथिंगाजों लोगोसे सोमोन्दो थानाय मोनसे खान्थि होननानैबो आं सानो मानो होनबा आबाद आबादथिलियाव आबाद मावोब्ला बेयो मिथिंगाजों गोरोबनाय मानो होनबा दैज्लां बोथोरावसो जों बांसिनै आबाद मावनायखौ नुनो मोनो मानो होनबा दैज्लां बोथोराव अखा हायो सान्दुं दुङो बाट साननानै नायोब्ला नुनो मोनगोनदि मेसें बोथोरावबो जों आबादखौ मावनो हायो नाथाय बुहुत खम सुबुंफोरा मेसें बोथोराव जों आबाद मावनायखौ नुनो मोनो मानो होनबा बै समाव अखानि अखानि दैनि एसे खम जानायखौबो नुनो मोनो जों बिनिखायनो जों बुंनो हायोजि आबादा मिथिंगाजों लोगोसे लोब्बा थानाय मोनसे खान्थि जाय जों बे मिथिंगाजों मिथिंगाखौ सरजाबफानानैनो जों आबादखौ मावनांगौ आरो बेजों लोगोसे आबादनि दारावबो जों माखासे गावनि जिउ दैदेनलांनो हानायनि राहाखौ बानायना लानो हायो जायनि थाखाय जों आबादखौ मावनाया जोबोद गोनांथार आं गावबो सानो आबादा जोंनि जिउ दैदेनलांनायाव गोबां हेफाजाबबो होयो होनानै आङो आंनि गावनिफ्राय आं बेखिनिखौनो बुंनो नागिरो आरो